بات کریں دیہات اور شہری علاقوں کے بارے میں تو پہلے اسٹارٹ کرتے ہیں دیہات کے لوگوں کے بارے میں تو یہاں کے جو کھیل ہوتے ہیں یہاں کے بھی کھیل ادبھت ہوتے ہیں بہت ہی اچھا نظارہ ملتا ہے دیکھنے کو اور کھیلنے کو بھی کیونکہ یہاں کچھ لمٹ نہیں ہوتی ہے کوئی بھی چیز کی یہاں گراؤنڈ پہ گراؤنڈ ہی بہت ساری چیزیں رہتی ہیں یہاں ہر طرح کے کھیل کھیلے جاتے ہیں گاؤں دیہات کے بات کریں تو دیہات میں ہر ٹائپس کے کھیل ہوتے ہیں اور بہت ہی اچھا لگتا ہے مزیدار کھیل ہوتا ہے اب جیسے کہ کھیل میں کس ٹائپ کا کھیل ہوتا ہے تو کھیل کرکٹس بھی ہوتی ہے کرکٹس دیہات میں بھی ہوتی ہے اور شہر میں بھی ہوتی ہے بٹ زیادہ شہر میں فیمس ہے بٹ دیہات میں بھی زیادہ ہی کرکٹ کھیلا جاتا ہے ہاکی ہوتی ہے اور کبڈیز ہوتی ہے فٹ بال بھی ہوتی ہے بہت ساری چیزیں بہت ساری ای ٹی سی کر کے بہت ساری چیزیں کھیلی جاتی ہیں دیہات میں اور دیہات میں بھی بہت ہی اچھا لگتا ہے کھیلنے کو اور جو لوگ کھیلتے ہیں تو لوگ بھی آنے لگتے ہیں دیکھنے کے لیے وہ بھی ایک اچھا لگتا ہے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں ہم کو ایک انسپائر ہو جاتے ہیں لوگ ان سے کہ ہمیں بھی دیکھ رہے ہیں کھیلنے کے لیے کچھ تو میرے اندر ہے تو اسی لیے دیہات میں بھی بہت کچھ چیزیں رہتی ہیں اپلبدھ بھی رہتی ہے بہت چیز کھیلنے کو اور دیہات کا کھیل کا الگ ہی مزہ آتا ہے اور بات کریں شہر میں تو شہر میں کچھ چیزیں مطلب لمٹ رہتی ہے مطلب لمٹ رہتی ہے مطلب دیہات میں لمٹ نہیں رہتی بٹ شہر میں کچھ چیزیں لمٹ رہتی ہے جیسے کہ وہاں اسپیس کا لمٹ رہتی ہے دیہات میں اسپیس کا لمٹ نہیں رہتی ہے دیہات میں جہاں بھی کھیل لو وہ کوئی دقت نہیں کوئی ایشو نہیں رہتی ہے آج من ہوا یہاں کھیل لو آج من ہوا وہاں کھیل لو وہ وہاں لیمٹیڈ رہتی ہے مطلب کوئی ایسو نہیں رہتی اس کی بٹ شہر میں لمٹ رہتی ہے آپ جہاں کھیلتے ہیں آپ کو وہیں ریگولر کھیلنا پڑے گا کہ آپ ایسا نہیں کر سکتے آج ہم یہاں کھیلے کل وہاں کھیلیں گے ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ شہر میں جو ہوتا ہے وہ لمٹ رہتی ہے اور وہاں اسپیس بھی بہت کم رہتی ہے اور کھیلنے کے بھی جو اسپیس ہوتی ہے وہ بھی ایک فکسڈ شیپ کے ٹائپ بنا ہوا رہتا ہے فکسڈ رہتا ہے ایریا اور فکس ایریاز رہتا ہے وہاں پہ بھی کھیل بہت اچھی ہوتی ہے وہاں بھی دیکھنے کے لیے بہت ہی لوگ بھی آتے ہیں دیکھنے کے لیے کوئی کہیں جا رہے ہیں گھومنے کے لیے اب وہ گھوم لیے اب وہ جا رہے ہیں دیکھ لیے وہاں پہ وہ کھیل رہے ہیں تو وہ تھوڑا سا اپنا منورنجن کے لیے وہ دیکھ لیتے ہیں تو شہر میں یہ بھی بات ہوتی ہے کہ وہ دیکھ لیتے ہیں کہ ہاں وہ کھیل رہا ہے تھوڑا آپ ٹائم پاس بھی کر لیتے ہیں دیکھ کر کے وہاں کے بھی لوگ لوگوں کو بھی بہت اچھا لگتا ہے کہ باہر کے لوگ آ رہے ہیں گھومنے اور گھومنے کے وہ بہانا ہم لوگ کا کھیل بھی دیکھ رہے ہیں یہ بہت اچھی چیز رہتی ہے شہر میں اور شہر میں بھی بہت سارے طرح کے کھیل کھیلے جاتے ہیں کچھ یونکس کھیل بھی ہوتی ہے جو دیہات میں نہیں ہوتی ہے کیونکہ دیہات کے لوگوں کو کھیل کے بارے میں اتنا پتا ہی نہیں چلتا پاتا ہے اور شہر شہر شہر ہے واجب سے ہے وہاں پہ تو ڈولپڈ زیادہ ہی لوگ ہوں گے تو اس لیے وہاں کچھ یونکس کھیل بھی ہوتی ہیں اور وہاں پہ سیجن کے حساب سے کھیل نہیں کھیلا جاتا ہے سشہر ہر میں شہر میں ہر کھیل ہر سیزن میں کھیلا جاتا ہے جیسے کوئی بھی کھیل ہوگی جیسے کہ ایگزامپل کے طور پہ بیڈمنٹن ہو گئی تو بیڈمنٹن وہ ہر سیزن میں مطلب ہر ٹائم کھیلتے ہیں بارہ ماہ میں بارہ ماہ کھیلتے ہیں شہر کے لوگ لیکن اگر دیہات میں بات کریں تو وہ بس ایک ٹھنڈ کے سمے ہی کھیلا جاتا ہے یہ ایک فرق ہوتی ہے شہر اور اور دیہات میں لیکن شہر کے بھی کھیل اچھے ہی ہوتے ہیں اور دیہات کے بھی کھیل اچھے ہی ہوتے ہیں